مجھے کھانا پکانا بہت پسند ہے میں اپنے گھر میں بھی نئی نئی ڈشز بناتی رہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلاتی ہوں کیونکہ مجھے نئی نئی ڈشز بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں یوٹیوب وغیرہ پر بھی نئی نئی ڈش دیکھتی رہتی ہوں اور اپنے پڑوس کی انٹی وغیرہ سے بھی پوچھ لیتی ہوں اور ایک بار ہی میں اتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہوں کہ ایک بار بھی مجھے باہر سے شو کا آڈر آیا اس شو میں مجھے کھانا پکانا تھا اور اس شو میں ہر چیز بھی تھی تو میں اس شو میں گئی اور میں نے وہاں پر کھانا بنایا پہلے تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا لیکن پھر میں نے اپنے اندر کا ڈر کو اندر ہی رکھا پنجل سے کھانا بنایا واقعی میرا کھانا کافی بہت اچھا بنا تھا اس کے اندر سے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی اور جب ججس نے کھانے کو ٹیسٹ کیا تو انہوں نے میرے کھانے کو بیسٹ بتایا اور اس شو میں میں جیت گئی اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایک یوٹوب چینل کھولا جس پر میں اب کھانے بنانے کی نئی نئی ویڈیوز بناتی ہوں